हाँ मैंने अपने हाथ से बना हुआ एक कार्ड मैंने अपनी सहेली को गिफ्ट किया था उसका जन्मदिन था सो मैंने उसके लिए एक कार्ड्स बनाया था उस कार्ड मे मैंने कुछ शेयरी भी लिखी थी और कुछ भावनात्मक मैंने उस में अपनी फीलिंग को भी लिखा था जो उसे काफ़ी पसन्द भी आई और कार्ड को मैंने काफ़ी अच्छे तरीक़े से मैंने सजाया भी क्योंकि मैं उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहती थी जिस से वो ख़ुश हो जाए वो मेरी बचपन की सहेली थी इस लिए मैंने उसके लिए ये सब करा और मुझे काफ़ी ख़ुशी भी हुई कि उसको मेरा कार्ड बना हुआ कार्ड पसन्द आया और वो उस उस कार्ट को पढ़ के रो दी थी क्योंकि हम लोग बचपन से हमेशा साथ मे लड़ते झगड़ते हम लोग दोस्त कम और बहनें ज़्यादा बन कर रहती हैं वैसे तो हम दोस्त है हम लोग बचपन मे साथ पहले क्लास से साथ मे पढ़ते थे और पहली क्लास से अभी तक हम लोग साथ मे ही है हमारा कॉलेज भी अभी साथ मे ही चल रहा है तो मुझे काफ़ी पसन्द आया और उसको भी काफ़ी पसन्द आया मेरा हाथ से बना हुआ कार्ड